اردو زبان بہت شیریں اور نفیس زبان مانی جاتی ہے اس کے جملے اور اس کے الفاظ بہت اچھے ہوتی ہے جیسے میری زبان گُنگ ہو گئی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بولوں اردو زبان کی یہ خاصیت ہی ہے کہ کم الفاظ میں بہت سارے مطلب اُس سے نکل آتے ہیں اور اِس میں کئی طرح کے محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے اُس کی خاصیت اور بڑا ذاتی ہے اور لوگ طرح طرح کے محاورے استعمال کر کے اردو زبان خوب استعمال کرتے ہیں